हैल्लो नमस्ते सारें गी ते मेरा नाम सुशमा ऐ ते में रियासी दी रोह्ने आह्ली आं अज्ज में तुसें ई सनाना लगी दियां कि केह्की चीज बेल्लै अस रुट्टी शूट्टी बनाने आं ते असें केह् जेह्के अपने बचने दे तरीके अपनाना चाहिदे न पैह्लें जेह्के तां अस रुट्टी बनांदे हे चु'ल्ले पर हुन जेह्के तां गैस जां हीटर पर रुट्टी बनान्ने आं पर चु'ल्ले पर इन्ना खतरा नि होंदा हा जिन्ना गैस हीटर पर खतरा होंदा ऐ ते असें जेह्के तां अपने आप गी बचाने आस्तै प्रिकाशन ते लैना जरुरी चाहिदे न पैह्ले जेह्के लोक होंदे हे ते पु चुल्ली इक बारी अग्ग बालदे हे ते तिन दिन तक बली दी रोह्नदी ही पर अज्जकल अगर गैस तुस दस मिन्ट जगी दी छोड़ो थोह्ड़े चिरे बाद उसी बंद नि करो ते घरे च कोई हादसा होई जंदा ऐ ते इसदे करियै जेह्की तां ध्यान रक्खना ऐ रुट्टी बनाने कोला पैह्ले बी इक बारी गैस चैक करनी में बंद कीती दी ही जां नेईं कीती दी ही अगर कीती दी ही ते फ्ही गै लानी अगर नेईं कीती दी ही बाई चांस गलती कन्नै लग्गी दी रेही जन्दी ऐ ते उसी जेह्का तां फिरियै ओह् करना बंद करना ऐ ते थोह्ड़े चिर जेह्की तां जि'यां ब रसोई बिच कुतै बारियां होंदियां न कुतै किश होंदा न उ'नेई खोह्लियै रक्खना ते थोह्ड़ी गैस बाह्र कड्ढियै थोह्ड़े चिरे बाद लेट जेह्की गैस आन करनी ऐ की कि उस्सै बेल्ले तुस गैस लग्गियै आन करना ते फ्ही जेह्के तां तुंदे आस्तै मुश्कल होई सकदा की कि गैस पैह्लें दी लीक होई दी ऐ ते उत्थै तुसें अग्ग जलाई ऐ ते ओह् पूरे जलने दे चांस होंदे न नुआढ़े बाद जेह्का ते इक गल्ल जेह्की चुल्ले पर नि होंदी ही चुल्ले पर कि नि होंदी ही कि चुल्ली इक लकड़ी लाऊड़ी ते उसदे कन्नै जेह्का ते धुआं जेहा निकलग बाकी होर कोई खतरा निं होंदा हा चुल्ली दे कोल बी समान निं रक्खना पौंदा ऐ अगर चुल्ली दे कच्छ कोल समान रक्खो ते तां खतरा ते होंदा ही ऐ पर चु'ल्ली दे कच्छ कोल समान नि रक्खना ऐ ते फ्ही कोई खतरा घट्ट होंदा ऐ हां ते और जेह्का रुट्टी बनांदे बेल्लै एह् ध्यान रक्खना ऐ कि जि'यां तड़का लांदे बेल्लै एह् जेह्की ग गल्ल होंदी ऐ तड़का लांदे बेल्लै ते इसदा ते खास करियै ध्यान रक्खना ऐ कि उस बेल्लै जेल्लै प्याज सुट्टने ते तेले ई ढंगै कन्नै दिक्खियै सुट्टने की कि जोरियै छंडगे तुस तां ओह् तेल उप्परा पोंदा ऐ तुंदे ते तेल उप्पर पेआ ते तुंदी जेह्की तां फ्ही सोची सकदे ओह् केह् हालत होंदी ऐ नुआढ़े बाद जेह्के तां और रुट्टी बनांदे बेल्लै कोई किश नि करना ऐ मतलब कि मिट्टिया दा तेल नि रक्खना ऐ और कोई पट्रोल श्ट्रोल एह् बी नि रक्खना ऐ कच्छ रुट्टी बनांदे ते जि'यां अस फुल्के बना ने आं ते उस टाइम अस केई बारी कपड़े पर रक्खने आं फुल्के ते फुल्के जेह्के कपड़े पर नि रक्खने हैन ओह् बै ढंगे कन्नै दूर नि रक्खने हैन